हरि ओम हरि ओम तव्हां हिकु फल विकिणंदा आहियो न ओम प्रकाश भैया सां बात थिए थी न अच्छा मांखे जी मांखे परींहं जे लाइ ॿ दर्जन केला ऐं ॿ किलो अंब खपेनि त उहो मांखे जीअं इअं पकल न खपेनि इअं कि इस क ॻरियल केला न खपेनि छो कि परींहं मांखे अष्टमी में नाड़ियूं खाराइणी आहिनि ऐं अंब बि मूंखे सुठा मिट्ठा अंबणक अंब खपेनि त तव्हां रेट वेट ॿुधाए रखो असांखे

हेॾा रेट वरी हा अष्टमी ॾिसी लॻायो था छा हेॾा रेट वरी इअं अष्टमी ॾिसी करे इअं बहस रेट त न वधाए रखो न इअं अॻो पोइ अच्छा ऐं ॿियो अंब अंब घणे आहिनि इअं वरी हेतिरा वरी रेट न ॿुधायो न वरी कि वठण में ई मज़ो न अचे माण्हूअ खे अच्छा जीअं परींहं मांखे खाराइणो आहे परींहं ताईं फ़्रेश रहंदो न फल परींहं ताईं हा घर ते डेल डिलीवरी ॾेई रखिजो हुनजो त अच्छा अच्छा मां इंदिरा नगर में रहंदी आहियां जी मां वॉट्सप करे रखंदीमांव

ठीकु आहे ठीकु आहे इहा त सुठी ॻाल्हि आहे तो त पोइ पोइ वरी मां परींहं त अॼु मां वरी वेट कंदमि तव्हांजे फल जो ऐं तव्हांजो ठीकु आहे ठीकु आहे भैया ठीकु आहे जी हरि ओम हरि ओम